तांदूळ येलें घातलें जालें आनी दुसरें म्हळ्ळ्या म्हाका खूब आवाड म्हळ्या शोले करपाक मटन करपा पुलाव करपा मशरूम करपा बांगड्याचें हुमण करपा बांगड्याचें लोनचें करपा साकरभात करपा मुजा मुगाची गाटी करपा हें करपा खूब आवडटा आनी आनी सगळ्यांचें चड बरें म्हळ्या आमची कडी आनी ती गोव्यांत चडान चड चड फेमस आसा कडी इज्जी मिसांग वाटली मिस्सा सय मिस्सांगे पिटो हळडी पिटो कोथमीर घातलेली जाली ती चडान चड इज्जी आसा आनी ती रोकडात बेगीन रोकडात जाता फास्ट पुलाव करपा म्हाका बरो दिसता आनी हांव चडान चड म्हुणू वॅज खाता वॅज म्हाजें बॅश वॅज चडान चड बरें आनी खावप